आप आप श्रीमन मंदिर के पंडा जी बात कर रहे हैं अच्छा तो सर बताइए यहाँ की खास खास चीजें को बताइए आप

हाँ हाँ इसका तो मैंने तो नाम सुना है यहाँ पर जी मैंने मैंने तो सुना है यहाँ पर पूजा भी होती है न की लग जाते हैं जी तो तो पंडा जी आप बताइए आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं या उनके चेले हैं

चलिए फिर तो मैंने सही आदमी को पकड़ लिया है मतलब आप जी तो मैंने तो यहाँ यहाँ के बारे में मैंने बहुत सुना है इसीलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ के और और क्या क्या खास है यहाँ पर अच्छा तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये श्यामा मंदिर में बहुत सारे मंदिर भी हैं ठीक है तो श्यामा माई मंदिर के अंदर कैम्पस के अंदर बहुत सारे मंदिर तो है ना भव्य मंदिर और यहाँ पर तैरने के लिए पोखर भी तालाब भी हम देख रहे हैं यहाँ पर

तो यहाँ

ठीक है तो यहाँ के मुख्य द्वार सिर्फ एक ही है अच्छा दो द्वार है तो मैंने तो सिर्फ एक से ही इंटर किया है तो मैं उसके बारे में सिर्फ जान सकता हूँ तो औ और बताइए यहाँ पर दुर्गा पूजा वगैरह भी होता है

अच्छा तो रही है वहाँ पर

लाखो भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ रही है यहाँ पर मैंने सुना है और यहाँ पर जो तालाब अच्छा यहाँ पर जो तालाब है उसमें जो नौका वगैरह रखते हैं वो प्रसनल है ठीक है तो पंडा जी हम आते हैं एक बार ठीक है ठीक है ठीक